घर में प्राथमिक उपचार पेटी जो हुजणु ॾाढो ज़रूरी आहे छाकाणि त हिन जे अंदरि असां घणे ई शयूं रखंदा आहियूं जीअं पट्टी हुजे थर्मामीटर हुजे कैंची हुजे डिटोल हुजे खून बंदि करण जो दवाऊं हुजनि ईअं शयूं जॾहिं हिकु जॻहि हूंदियूं आहिनि त असां जल्दी सां मरीज जो इलाज करे सघूं था हिन करे हिन जो घर में छा स्कूल में सभु जॻह हुजणु ॾाढो ज़रूरी आहे